جی سر بتائیے گڈ آفٹر نون جی جی جی سر جی بتائیے اچھا اچھا ایک مہینے کے لیے چاہیے آپ کو پورے سر میرے پاس دو تین طرح کی بائیکیں ہیں بلٹ ہیں ہیرو ہونڈا اسپلینڈر ہے اسکوٹی ہے آپ کس طرح کی بائیک چاہتے ہیں تو سر ہیرو اسکوٹی ڈیلی پرائز ہے وہ تین سو روپے ہے اور سر ڈاکومینٹ میں آپ کو لائسینس کے ساتھ آدھار کارڈ اور پین کارڈ دینا پڑے گا

ہاں تین ڈاکومنٹس

نہیں نہیں نہیں فوٹو کاپی دے سکتے ہیں آپ ہاں نہیں آپ ایک مہینے کے لیے لے جا سکتے ہیں اپنے پاس ہی رکھیے اور اس کے لیے سیکورٹی کے طور پہ پیسہ کچھ دینا پڑتا ہے ہاں جی ہاں تین سو آئیے ہم آفس پہ دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں وہ فکس ہے آنے سے پہلے ایک بار آپ کال کر لیجیے گا ہاں اسی نمبر پہ کال کر لیجیے گا پھر میں بتا دوں گا کس ٹائم آپ کو آنا ہے اور ایڈریس بھی بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے شکریہ